थारैनो नंगौ जोंनि ओनसोलआव गोबाङानो खाना फोथायनायनि गेजेरजों संसार जागासिनो दङ जेरै खाना फोथायनाया ओरैबायदि जायो जे सोरखौबा दायना फोथायनाय दायना बिनिफ्राय खायसेबा जे अजा मोन्थोर रायग्रा जायफोर अजा बिथांमोनखौबो जोङो खाना फोथायनाय मानि थगायनाय बायदि जों मोनो जेरै सासे लोमजानाय सुबुं गोब्राब बेमारआव गोग्लैनाय सुबुं बेखौ जोङो डक्टरनाव लाङालासे जोङो सोरबा सासे अजानि बोन्दों सानाय एबा थाबिस गानहोनाय बेफोरजों हामगोन होननानै साननाय थायो उनावहालागै बै जायफोर बेमार एबा लोमजानाय बियो उनावहाय बारा बारा जानानै थैनो गोनां जायो बेफोर जाथायफ्रा जोंनि ओनसोलाव जाफ्लेबाय थायो आरो फारसेथिंजाय मख'नो गोनां बाथ्राया बेनोदि जायफ्रा नखराव लोमजानाय साजानाय जायो बिथांमोनहा सोरबा नायगिरि एबा नायखांगिरि बिथांमोननाव थाङो सोंहैयो बै नायखांगिरि एबा अजाया फोरमायहरगोन जे नोंसोरनि गामियाव दायना दङ दायनायानो रायदों बेफोबायदि बाथ्राफोरखौ बुंहरनाय जायो बेवहायनो जोंनि मानसिफ्रा एबा रायजो रायजो राजाफ्रा एबा समाजआ साननोसैदि जे दायनाया दंमारो आरो बे दायनाया सोर जागोन बे आमोखायानो जागोन बिदि साननानै गामियारि समाजआ बै जायखौ थांखिदों जायखौ दायना होननानै साननानै लादों बे बिथांखौ जेबो जाहोन गैयालासे एबा जेबो मिथिया लासे गुदि मिन्थिया लासे बे बिथांखौ समाजनिफ्राय होखारहरनाय एबा दाय फोनांनाय एबा बे नखराव रावबो समाजनि मानसिया हाबनो मोना एबा हाबोब्लाबो दाय दन्द फोनांलायनाय बेफोरबायदि जाथायखौ जोंनि ओनसोलाव नुबाय थानाय जायो आरो बे जाथायफोरा थारैनो नंमारगौना नंमारा बेखौ बिजिरनानै गोथौयै नाया गुबैयै बेफोरनो जोंनि ओनसोलाव खोमसि फोथायनाया बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दङ दा जोंनि समाजआव खोमसि फोथायनाय बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो लासैनो नागारनांगौ आरो बे खोमसि फोथायनायनिफ्राय जोङो गोजानआव थानांसिगौ होननानै आं सानो